اردو زبان ارے اردو زبان تو بہت بڑھیا لگتی ہے اردو زبان كے تو آگے اور كوئی زبان اچھی لگتی ہی نہیں بالكل بھی جب اردو زبان بولتے ہیں بھائی الگ ہی الگ ہی لگتا ہے بولتے میں اردو زبان جب كوئی ہمارے سامنے بولتا ہے تو وہ بھی بڑے اچھے سے بولتا ہے ادب سے ایک ایک حروف نكلتا ہے اور اردو زبان تو ایسی ہے كہ جاہل جاہلوں كو اچھا بنا دیتی ہے بولتے میں سامنے والا سمجھ نہیں پاتا ہے كیسا ہے یہ اردو زبان جو بھی بولتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے بے حساب اور ہم بولتے ہیں اردو زبان اردو لفظ بہت اچھے ہیں اس میں بولتے میں بھی اچھا لگتا ہے اور ادب سا بھی لگتا ہے بولتے میں سامنے والے كو عزت سے بھی لگتی ہے ہاں بول رہا ہے بھائی عزت دے رہا ہے اردو میں بولتے ہیں تو اور ایسے بولتے ہیں تو برا لگ جاتا ہے چاہے بھاشا ہی ہو وہ لیكن اردو زبان كی جتنی تعریف كری جائے اتنی كم ہے اردو تو ہمارے گھر میں بچے بچے بولتے ہیں یہ حساب ہے مان لو بغیر اردو كے تو صحیح بھی نہیں لگتا ہمیں بالكل بھی اردو ایسی ہے کہ ہم نے پورے خاندان میں پھیلادی ہے اپنے اتنی اچھی لگتی ہے جس كے پاس ہم چلے جائیں تعریف ہی كرتا ہے وہ برائی تو كر ہی نہیں سكتا بالكل بھی كیونكہ زبان ہی ہم اتنی اچھی بولتے ہیں زبان كی زیادہ تعریف كرتی ہے پبلک كہ ان كے گھر كا بولنے كا اچھا طریقہ ہے اچھے سے بولتے ہیں اور بہت پیار سے بولتے ہیں اردو لفظ بولتے ہیں اور جو ہمارے پڑوس میں ہیں انہیں بھی ہماری وجہ سے تھوڑی تھوڑی اردو آ گئی ہے كیونكہ جب بولتے ہیں آپس میں تو سیكھ ہی جاتے ہیں انسان تو وہ بھی بولتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے كہ انہیں بھی آگئی ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں كہ ہمیں دیكھو آپ كی زبان آتی جا رہی ہے تو اردو كی جتنی تعریف كی جائے اتنی اچھی ہے اردو تو اردو زبان تو بہت اچھی ہے اس لیے ہمارے گھر میں سب بولا كرتے ہیں اور ہم اردو زبان ہی بولتے ہیں كیونكہ ہمیں یہی زبان اچھی لگتی ہے اس وجہ سے یہی زبان بولتے ہیں ہم اردو كی جتنی تعریف كرو اتنی كم ہے یہ ہے كہ مان لو اردو كی تعریف كرتے رہو كرتے رہو كرتے رہو كمی نہ كرو كبھی اس لیے اردو زبان اچھی ہے اگر سب سیكھ لیں تو اور اچھا لگے گا